असांजे पूरे ॾींहं में सॼे ॾींहं में पाणी जे लाइ ॾाढी ॾाढी ज़रूरी आहे सभिनि खां पहिरियों त असां पाणी पीअंदा आहियूं सुबुहु जो उथी हुन सां मुंहुं धोईंदा आहियूं उन खां पोइ वॉशरूम वग़ैरह वेंदा आहियूं उन खां पोइ सनानु कंदा आहियूं उन खां पोइ जेका घर जी सफ़ाइयूं थींदियूं आहिनि बासण थींदा आहिनि कपिड़ा धोपजंदा आहिनि असांखे माली जे लाइ जेको पौधनि लाइ पाणी ॾियणो पवंदो आहे जिते किते पाणी जी ज़रूरुत पवंदी आ सॼो ॾींहुं पाणी जो ई कमु आहे भली उहे घर में सफ़ाइयूं हुजनि पंहिंजे शरीर जे देख रेख लाइ पंहिंजे सनानु पाणी लाइ पाण खे साफ़ सुथिरो रखण लाइ पाणी जी ज़रूरुत पवंदी आहे पौधनि जे लाइ बासणनि जे लाइ सफ़ाई सॼो ॾींहुं कपड़नि जो जेको बि कमु थो थिए हुन में असांजो पाणी जो इस्तेमालु थींदो आहे घर में ॿिए बि सफ़ाई बि लाइ ॾाढो ज़रूरी पाणी इस्तेमालु थींदो आहे ॿियों जीअं असांखे सनानु करिणो आहे घर में ॿिए कमनि लाइ बि पाणी जी ज़रूरुत पवंदी आहे असांखे पाणी जे बिना त जीवन ई अधूरो आहे